चक्कू लेलहुँ हँ चक्कू लेकिन ओहन सुन्दर नहि छलय चक्कू टूटि गेल चक्कूके धार नयामे बड्ड सुन्दर रहय लेकिन पुराना भेलाके बाद चक्कू टूटि गेल तऽ चक्कू जे छै से हम पसन्द रहय तैं हम चक्कू लेलहुँ कटयत रहय बड्ड बढ़िआँ एक रती भीड़बैत रहैत चक्कू कटि जैत रहय बड्ड सुन्दर बड़ बढ़िआँ आब लेकिन नहि कटैए चक्कूमऽ गलत चक्कू हमरा दै देलक